بالکل انسان اپنی جڑوں سے تعلق رکھتا ہے انسانی فطرت کا ایک بنیادی پہلو ہے شناخت اور تعلق کا احساس قائم کرنے کے لیے لوگ اکثر اپنی جڑوں اور ویسے ثقافت اور نظم کو سمجھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں کہ کس جڑوں سے ان کا تعلق ہے کس جڑوں کو تلاش کرنے سے وہ کہاں سے آتے ہیں یا ان کی پر پروج کہاں سے آئے ہیں یا وہ کس خاندان سے تھے اس خاندان کی تاریخ کیا ہے ان کی خاندانی تاریخ اور روایات کے دائرے میں دائرے میں بارے میں گہ گہری فراہم کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کی پرورش کی ان کو نسل کو آگے بڑھایا یہ تعلق فخر کا ذریعہ اور ذاتی ترقی اور خود کو دریا کرنے کے لیے ایک مضبوط بنیاد پیش کی جاتی ہے چاہے روایات زبانی زبانوں کی کہانیوں یا مشترکہ تجربات کے ذریعے سے کسی جڑوں کو گلے لگانا ایک مکمل طور پر بہت اچھا سفر ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے کس ملک سے آئے ہیں کس مسک سے تجارت کر کے آئے ہیں ان کے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے یہ اکثر جان انسان کو جاننے کا ہوتا ہے جو میرے دادا عبد الخالق واللہ بن پیٹی والے آزادی سے پہلے پیٹی کا کام کرتے تھے جو مجھے آج بہت فخر کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ بہت اچھے مقام پر ہیں اس کے بعد میرے دادا اقبال احمد نے انگرا انگریزوں کے زمانوں میں مونگ کی دریافت کی جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس کے اسی وجہ سے بہت ہی ترقی پر ہیں آج بھی مجھ کو میرے بچپن کی یاد ہے میرے دادا جو مجھ کو بتاتے کہ ہمیسہ بزنس کرنے کا کبھی نوکری نہیں کرنے کا بزنس کرو دو روٹی کھاؤ جاب کر کے تین وقت کی مت کھاؤ جو اپنے بھی دھندے کی روٹی دو وہ دوسروں کے تین روٹی سے اچھی ہوتی ہے ہمیشہ خود کا کچھ کرنا چاہیے آج بھی وہ سب باتیں مجھ کو یاد ہے اور مس اس پر ہی عمل کرتا ہوں